हमर इलाकाके खेल जेना कबड्डी बहुत नीक खेल मानल गेल अछि ओ हमर गाम गाम घरसँ खेल उठल अछि कबड्डी आओर ई एखन बहुत नीक स्तरपर पहुँच गेल छथि आओर ई हमर बिहारके सेहो खेल बिहारमे नीकसँ भऽ रहल छथि आओर बिहारके टीम सभसँ बढ़िआँ गप्प अछि जे बिहारक टीम अन्तराष्ट्रीय स्तरपर खेल रहल छथि कबड्डी खेल एहन खेल अछि जे बहुत मेहनतके साथ लगनके साथ आओर बलके साथ खेलल जा रहल अछि कबड्डी खेलयके लेल अहाँके सभकिछुके ध्यान राखय पड़त स्वस्थ रहनाइ सभसँ पहिने तऽ कबड्डीमे स्वस्थ रहनाइ बहुत अनिवार्य अछि कियाक तऽ जखनिते अहाँ स्वस्थ रहबै तखनिते अहाँ कबड्डीमे अपन परचम लहरा सकैत छी आओर ओसभ छथि स्वस्थ छथि आओर रहथि स्वस्थ कियाकि जखनिते स्वस्थ तखनिते हमर बिहारसँ अन्तराष्ट्रीय स्तरपर पटनाके टीम खेल रहल छथि आओर ओ बहुत बढ़िआँ खेल रहल छथि आओर नीक स्तरपर छथि आओर हुनकर ओसभ जाहि नामसँ खेलैत छथि ओ बजरङ्ग दलके नाम छैन्ह बजरङ्ग दल कबड्डी पटनासँ पटनाके टीम अछि अग अगल बगलके सेहो लड़कासभ बहुत अलग अलग जिलासँ खेल रहल छथि एतय आओर कबड्डी खेल बहुत बढ़िआँ अछि अन्तराष्ट्रीय स्तरपर पहुँच गेल अछि हमरा सभके